वो गाँव कि जौन आंगनबाड़ी थी वह भी तो सुई दवाई करा रही थी बच्चों को जो मिल रहा है वो कुल बाँट रही थी अच्छी कर रही है काम कि गाँव में अस्पताल तो है नहीं हम लोग तो भाई सरकारी में जात प्राइवेट में जाते हैं सरकारी नहीं जाते हैं क्योंकि एक के बदला चार भी जाना पड़ता है गाड़ी घोड़ा करके उसमें वह लोग दवा कि कीयर नहीं करते हैं उससे अच्छा त प्राइवेट में एक बेर लग जाता है पैसा तका से वह लोग तो ठीक कर देते हैं इ तो इतने लापरवाही हो जाता है सरकारी में कि आदमी के दौड़ते दौड़ते मर जाएगाा आदमी चरो ओर तो लापरवाही हो रही है किसान का कोई इज्ज़त नहीं कहीं रह गई है आखिर मजबूरी है तो उस समय कोई पैसा नहीं देखता है अपना शरीर देखता है सरकारी में तो दिन भर आप दौड़ते दौड़ते दौड़ते यहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए कर रहे हैं सब यही त चल रहा है एकरे बाद का करे सब सब तो परेशान है देस भर त दुनिया में अदमी क रोग धैले बा बिना रोग का तो कोई है नहीं आदमी इतना परेशान हैं कि का करे और गाँव में इधर कोई अस्पताल तो है नहीं हम लोग को गाजीपुर जाना पड़ता है गाजीपुर गाड़ी घोड़ा कर के जाते हैं हम लोग कई के वहाँ पर प्राइबेट में डाक्टर लोग को देखकर देखाकर अपन घर चले आते हैं अस्पताल में जाते हैं तो झूला देते हैं झूलाते झूलाते आदमी को परेशानी इतनी आ जाती है कि आदमी झेलते झेलते मर जाते हैं क्या करें हम लोग बच्चों का होता है तो वही हाल होती है बूढ़ों को होता है त वही हाल होती है है नया जो नया है तो तो कुछ झेल लेगा और जो पुरान थे वह का झेलेगा बच्चों क्या झेलेगे किसी तरह झेलना पड़ता है उससे अच्छा है कि चलो प्राइवेट दिखा लो दिखा कर अपना चले आओ यहाँ घर कम से कम आदमी तो जिअत रहेगा पैसा तो आता ही जाता रहता है पैसा क कोई गैरन्टी नहीं है पैसा तो इधर से उधर उधर से उधर करते रहते हैं बाकी आदमी तो सही सलामत रहे तो कुछ भी जी खा सकता है कैसों जी रहे हैं सब यही कुल तो चल रहा है